مجھے اپنی موٹر سائیکل سے بہت لگاؤ ہے لکی موٹر سائیکل ہے میری اسے ہم دیکھ بھال ہمیشہ صاف ستھرا دیکھ بھال کرتے ہیں رات میں لاک کرتے ہیں ہینڈل لاک کرتے ہیں اسے پھر گیٹ کے سے پہیوں کو ملا کے کڑی لگا کے رکھتے ہیں اسے اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں اور لمبے سفر تو خیر بائیکوں سے نہیں کرتے اس کے لیے بہت ساری گاڑیاں ہیں لیکن پھر بھی اگر مجبوراً کے تحت بائیک استعمال کرنا پڑتا ہے لمبے سفر کے لیے تو ساتھ میں ایک دوست ساتھی بھائی کوئی بھی ہوتے ہیں تاکہ آدھے دور تک تھک جاؤں میں تو وہ چلا لے پھر وہ تھک جائے تو میں چلا لوں تو اس طریقے سے چلاتے ہیں اور دیکھ بھال ایسے کرتے ہیں بائیکوں کی